औ आङो ओइ बे नाम्बारा बाक्सायाव नांदो ना अ आङो माने मानास हाग्रामायाव बेरायनो थांनो सान्दोंमोन इनिफ्राय ओरैनो इयाव मा बोथोराव थाङोब्लाथाय थांनो मोजांसिन जागोन इनिफ्राय मा बोथोराव जिब जुनार बांसिन नुगोन खोन्थानो हागोन नामा

ओम ओ ओमफाय ओरैनो मा बोथोराव ओरैनो इसे दैबानाफोर जायो माबायदि दानाव एसे बुंनो हागोन नामा जायखिया दैबानाफोर इसे जायोखोमा ना दैज्लां बोथोराव ओम होमब्ला इसे खस्थ' जागोन जायखिजाया बेरायनायनि थाखाय सुबिदा दं आरो ना अ दे जागोन दे होमब्ला